हमरा बेगुसरायमे रीतीरिबाज बहुत अच्छा छै बहुत बढ़िआँ से रऽ रीतीरिबाज जे छै बहुत अच्छासँ रहैत छियै परिबारिक भी बहुत अच्छा से रहैत छियै परिबारमे कैसे रहल जाइत छै कि परिबारमे एक तरहसँ रहैत छै मेलमिलाप से रहैके चाही दूगो बोली ओकर सहैके दूगो बोली ओकर सहैके चाही इहए तरहसे रहैके चाही शादीमे ई ई करैके चाही कि शादी करैके पहिले लड़का देखैके चाही लड़का देखिके आबै छै उसकेबाद ओकराबाद ठीक करैत छियै ठीक करलाके बाद ओकरा हूँ छेका देल जाइत छै रुपैआ लेकऽ गेलहुँ ताकि बान्हलहुँ तऽ रुपा ओ ओकरा देलहुँ तेकरबाद ओ रुपा की कहैत छै दे लेलक ओकरबाद से की कहैत छै देखै लए लड़का देखलहुँ ओकर बाद लड़का ठीक कयलहुँ लड़का इहए सब करैत छियै तऽ ओकर बाद देखि अइलहुँ तब लड़कीके यहाँभी देखि देखलक ओकर बाद देखिके सुनिके हमर रीतीरिबाज बहुत अच्छा छै बड़ पहिले घरके आदमी पहिले बड़ आदमी खाना खाइ लै छै तब खाइके चाही छोट आदमीके खाना आ बड़ आदमी पहिले नहि खाइके चाही पहिले पहिले पहिले छोट आदमीके खाना नहि चाही पहले बड़ आदमीके खाना चाही ओकरबाद तब बड़ आदमी खैतै रीती हमर बेगुसरायके रीतीरिबाज बहुत बढ़िआँ छै बहुत अच्छा छै ओकर बाद अपना लड़कीके शादी करैत छियै लड़कीके शादी करिके लड़कीके शादी करै छियै लड़कीके चढ़बैत छियै लड़की जाइत छै ओकर बाद फेर लड़कीके वहाँ गेल तऽ एक तरह से परिबारमे चलैके चाही परिबारके बढ़िआँ से खिलबैके चाही पिलबैके चाही परिबारके बढ़िआँ से रखैके चाही अच्छासँ खाना पीना खिलाइ पिलाइके तेकरबाद ओ खा अच्छा से रखैके चाही एतना अच्छासे रखियै कि हमर परिबार खूब सब खुशमे रहए एकरा से किछु गलती नहि हुए एहए परिबार बेगुसरायके यो अथी छै ओकरबाद सब पर्बमे भी छै की खानापीना खि खिलाबऽ पिलबऽ खूब खुशीसँ खा इहए परिबारमे बेगुसरायमे परिबारमे छै आ अपना परिबारमे खुशी खुशीसे रहैके चाही अच्छा से रहैके चाही अच्छासँ बोलैके चाहीअच्छासे बैठैके चाही अच्छासे रहैके चाही अच्चास खाना खिलबैके चाही अच्छासँ कपड़ा लत्ता सब किछु देना चाही पिन्है कऽ चाही करै कऽ चाही ओकरबाद इहए परिबारमे रहै कऽ चाही बढ़िआँ से एतना सुन्दरसँ रहै कऽ चाही कि किछु कहैके नहि चाही इहए सब परिबार बेगुसराय बहुत अच्छा छै हमलोग बेटीके शादी करैत छियै तऽ बहुत अच्छासँ करैत छियै बहुत जतन से बच्चाके पोसैत छियै पोसकए तेकरबाद बच्चाके शादी बिबाह करैत छियै लड़का देखैत छियै इहए सब बारेमे कहलहुँ आर ओकर बाद आर जादासँ जादा की कहौ ओकरबाद लड़का लड़की लड़का जे से बहुत अच्छा मिल जाइ छै ओकर बादके जयमाला भी करबाबैसँ पहिले पहिले लड़की की कहैत छै कि जयमाला होबैत छै जयमालाके बाद लड़का मण्डप पर बैठैत छै मण्डप पर बैठकऽ तकरबाद शादी बिबाह होबैत छै शादी बिबाह होइके तक्करबाद कोहबरमे जाइत छै लड़का कोहबरमे जाइके तेकरबाद तब हो जाइत छै दही दही चटाओल तब दही चटाइके काम खतम होइ जाइत छै तब लड़कीके बिदागरी होबैत छै ओकर बाद काम सिद्ध होबैत छै लड़की लड़की लड़का अपना घर जाइत छै इहए इहए सब परिबारमे होइत छै परिबारके साथ गोतनी साथ बढ़िआँ से रहैकऽ चाही देओर साथ बढ़िआँ से रहैकऽ चाही ननद साथ बढ़िआँ बोली बोलैके चाही अच्छा बचन बोलैके चाही खराब बोली नहि बोलैके चाही बढ़िआँ बोली बोलैके चाही एतना सुन्दर बोली बोलैके चाही की बोलीसे मधु चुऐ एकदम मम बोलीसे खराब शब्द नहि निकलै इहए सब बोलैके चाही आर बेसी बात नहि बोलैके चाही ओकरबाद की कहैत छै परे परिबारमे सब एगदम सब ढङ्गके खाना अथी करै